आ गान नायनो बेसे समाव थांगोन जाखांना थांगोन ना मागोन ओम दे दे बिदिब्ला जाखांना थांदिनि थाबायनानै थांदिनि र' होमब्लालाय बे फिलफिलिजों थांसै

ओमफ्राय गानआबो माबायदि जागोनब्रा मोजां ना गाज्रि ए नुखांबायब्लाथ' थांजागोन दे आरामसे आरामसे लोगो लानानै दस बार'जनसो ज' ज' थांगोन मोजाङै नायना फैनोसै गानआथ' बिदिनोसै बे हरनि बार'थायावसो जोबखायो दानि गानआथ' मानि सोरांखायाबो नालाय ओमफ्राय दे दे बाराब्ला बिस पसिसजनसो थांदिनि

मोजाङै जिरायनानै नायहैगोन आराम रायज्लाय होनलाय थांसै ज' ज' ओम बे सिगाङावनो आराम जिरायहैगोन दे मोजाङै नायगोन दे मोजाङै खोनासंना फैगोन मा मा मेथाइ खनो नाथ'खफ्रा मा मा राजा रानिफ्रा माब्रै माब्रै साबजायो मेथाइ खननाय राजकुमारिफ्रा बेखौ मोजां खोनासंना फैगोन औ दे दे दान्दो होमब्लालाय